अज्ज दा इस सवाल ऐ साईंस ते टैकनॉलजी दा साढ़ी जिंदगी च केह् रोल ऐ ते को साईंस ऐंड़ टैकनॉलजी दा साढ़ी जिन्दगी च बौह्त बड्डा रोल ऐ दिक्खो जदूं अस निक्के निक्के होंदे हे ते जिसलै कोई मोबाईल फोन नेंई हे होंदे कोई टैकनॉलजी नेंई ही होंदी ते अस सारे बच्चे किट्ठे होइयै खेढदे हो बड़ी सारी खेलां होंदियां हीं अज्ज कल टैकनॉलजी आई ते बच्चे केह् करदे बच्च मोवाईल फोन च बड़ी रैंह्दे जियां अपनें मां प्यो दे लाग्गे बैठे दे होन ते अपनें मां प्यो दी कोई गल्ल नी सुनदे कोई गेम खेला दा कोई इंस्टाग्रम खेला दा कोई ब्हटसैप चला दा कि कोई उंदी जिंदगी च केह् चला दा मां प्यो गी कुछ नी पता होंदा मां प्यो कन्नै उंदी कोई गल्ल बीत नी होंदी कि कोई अपनी गल्ल सनान अपनें मां प्यो गी ओह् फोन च गै बड़ी रैंह्दे दिक्खो पैह्लें केह् होंदा हा कि जदूं अस कोई पढ़ाई करदे हे ते साढ़े मां प्यो स्हानू पढ़ांदे हे स्हानू कुछ गल्लां समझ आंदियां हां कुछ नेंईंआंदियां हां पर अज्ज कल केह् ऐ अज्ज कल मोवाईल फोन चली पेदे साईंस दी टैकनॉलजी चली पेदी कि असें केह् करनां असें मोबाईल फोन दे असैं केह् करदे सर्च करियै कोई बी सवाल दा जवाब लेई सकनें आं एह् साढ़े बास्तै आसानी बी ऐ कि स्हानू कोई बी पढ़नां होऐ कोई बी साढ़ा पढ़ाई होऐ असें इस फील्ड च कम्म करनां होऐ ते साढ़े बास्तै सौक्खा होई गेदा ऐ जियां पैह्लें केह् होंदा हा कि अस कताबी कीड़े हे कताब च बड़ी रैंह्दे हे कि कताबां च रट्टा मारदे हे अज्ज कल अस केह् करनें होनें पैह्लें अस टयूशन जंदे हे अज्ज कल केह् ऐ के अज्ज कल आनलाईन क्लासां चली पेदियां फोन च अस आन लाईन कोचिंग लेई सकनें आं जेह्ड़ी अस चंगी गल्ल बी ऐ कि अस आन लाईन बड़ी किश पढ़ी सकनें आं और सांईस दा इक एह् बी रोल ऐ कि पैह्लें कोेह् होंदा हा कि बड़े सारे पक्षी स्हानू लब्भदे हे चिड़ियां ही ओह् स्हानू लब्भदियां हां अज कल जियां जियां टैकनॉलजी बधा दी उआं उआं चिड़ियां साढ़ियां दिक्खेआ तुसें चिड़ियां बी गायब होंदियां जा दियां एह्बी साढ़े बास्तै इक गल्त गल्ल ऐ ठीक ऐ और अज्ज कल दिक्खो इंनवाईरनांमैंट बोलदे कि पेड़ बचाओ पेड़ कियां बचानें अज्ज कल लोग इंडस्ट्री बना दे ऐ अपनें घर बना दे बड़ा कुछ बनांदे कोई किन्ने मॉल खु'ल्लिये किन्नियां इंडस्ट्रियां खु'ल्ली गेइयां एह् केह् करदे कि बूह्टे कट्टी ओड़दे बूह्टे कट्टनैं कन्नैं केह् होंदा कि साढ़ा जेह्ड़ा इंन्वाईरनमैंट ऐ ओह् स्हानू बड़े सारे खतरे होंदे ओह्दे कन्नैं कि जियां बर्खा नी होंदी पैह्लें पैह्लें किन्नी किन्नी बरसांत होंदी ही अज्ज कल बरसांत बी नी होंदी जियां चिड़ियां हां जेह्कियां बूह्टें पर रौह्दियां हां अज्ज कल उंदा कोई बसेरा नी तांईयैं ओह् लब्भदियां गै नेंई बूह्टे बड़दे ओड़दे ते अज्ज कल दिक्खो किन्नी बाढ़ आंदी ऐ किन्ना प्रदूशन होंदा ऐ पैह्लें